تیرنا سیکھنا ایک مثالی فعالیت ہے جو صحت مندی تناؤ کو کم کرنا اور خود اعتماد رہنے میں اضافہ کرتی ہے اگر آپ اب تیرنا سیکھنا شروع کر رہے ہیں تو یہ مشورے کو زندگی میں ضرور شامل کریں اگر ممکن ہو تو مستقل مربی کی مدد لیں جو آپ کو صحیح ترکیبوں اور تربیت دے سکتے ہیں تیرنا سیکھتے وقت مشکلات آ سکتی ہیں لیکن آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے ایک قدم کے بعد ایک قدم بڑھائیں اور اپنے خود اعتماد کو بڑھاتے رہیں تیرنا سیکھتے وقت صحیح تنفس اور موقعے کو دھیان دیں دھیان دینے سے آپ کی ترغیبوں میں بہتری آ سکتی ہے اپنے صحت کا خیال رکھیں بہت اہم ہے کیونکہ تیرنے کے بعد بھی اپنے جسم کی دیکھ بھال کرنا نہ بھولیں شروع میں کچھ میٹر کے فاصلے پر تیرنا سیکھیں اور پھر دن بدن دوری بڑھاتے جائیں تعداد میں ترقی کرنا آپ کو اعتماد دینے اور بہتری حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے تیرنا سیکھنا ایک علمی مواقع ہے اور آپ کو اسے مستقل تربیت دینی ہوتی ہے صبر رکھیں اور ہر دن میں کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کریں اپنے تیرنے کے مقاصد کو چھوٹے چھوٹے مراحل میں تقسیم کریں تاکہ آپ کو ہمیشہ کچھ حاصل کرنے کا احساس ہو یاد رہے کہ تیرنا سیکھنا صبر محنت اور ایمان کی خود ضرورت ہے لیکن جب آپ اس مہمانہ سواری کو اختمام دیکھتے ہیں آپ کو ایک نئی دنیا کا احساس ہونے لگتا ہے